कार्ट फ्लिपकार्टसँ हम सामान मङ्गेने रहौँ छोट बच्चाके कपड़ा पैघ बच्चाके कपड़ा ओ हमरा सुन्दर हाथ लागल डिजाइन जे डिजाइन हम ऑर्डर कयने रहौँ ओ डिजाइन हमरा हाथ लागल बहुत बढ़िआँ कपड़ा भेटल जाहिसँ कि हमरा मार्केट नहि जाए पड़ल आओर बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ाके ऑर्डर हमरा घर बैसल भेट गेल एहिके लेल बहुत अथी लेकिन हमरा आओर कपड़ा मङ्गेबाक अइ आओर सामान मङ्गेबाक यए बहुत सारा डिलिवरी करबैके यए घर बैसल हमरा सभटा होयबाक चाही नीक नीक चीज अहाँसभ एहिना ही सप्लाइ करैत चाही हमरा बढ़िआँ डिलिवरी होयबाक चाही आओर अच्छा अच्छा डिजाइन जे सभ डिजाइन चाहैत छी हम से डिजाइन हमरा हाथ लगैए एहिसँ हम बहुत खुश छी बहुत बढ़िआँ छी इएहसभ चाही हमरा कपड़ाके लेल